आमच्या वाठारांत आमचे हिंदू धर्माचेच लोक रावतात आनी दुसरे भायले लोक आमच्या वाठारांत चड अशें ना तर आमचे हिंदू धर्माचे लोक हांगासर रावतात अशे आमचे हांगा भायल्या लोकां लागून कांय त्रास बीन तशें कांय ना